गथ'फोरा गावसिनि ओरैनो थानाय रंजानायनि थाखाय गेलेयो गथ'फोरा गेलेनो मोजां मोनो मानो होनोब्ला गथ' समाव गेलेनायजोंनो दिना बारलाङो गेलेनाय मोनोब्ला गथ'फोरनो जेबो नाङा गांनाय उखैनायखौनो बावलायलायो मानो होनोब्ला गथ'फोरा बे समाव गेलेनो मोनब्लानो खुसि जायो गथ'फोरखौ गेलेहोनो हानायानो एबा गथ'फोरा गेलेनो मोनोब्ला गावसोर बिमा बिफा बिमा बिफाखौनो बावगुलायो मानो होनोब्ला बे समाव उन्दैफोरा जाहैबाय मिन्थिया बेनि थाखायनो गथ' समाव जा गेलेयो बियो गेलेनायनि मोनसे थांखिखा गेलेयोब्ला गथ'फोरनि गासिबो देहाफोरा स्ट्रं थायो एबा मोजां रोखोम जायो गेलेनांगौबो गेलेनायनि गेजेरजों गथ'फोरनि रावारि एबा बिमानि रावफोरा सानफा एफा बांलाङो एबा लोगोफोरनिफ्राय लानानै खोनानाय एबा गिदिर बिथांमोननिफ्राय जेरै बिमा बिफा गामिनि सुबुंफोरनिफ्राय जेरै मोनसे समाव खारनाय बारनाय गेलेयोब्ला खोनायो नुयो जायनि थाखाय रावारिआबो मोनसे हेफाजाब खालामो गथ'फोरनि गेलेनाय समाव